جی جی آپ کی بات حاجی میٹ شاپ سے ہو رہی ہے جی جی جی جی جی جی میرا ہوم ڈیلیوری اویلیبل ہے ہمارے یہاں ہوم ڈلیوری دو کلو میٹر تک فری ہوتی ہے باقی جیسے تین کلو میٹر چار کلو میٹر ہوتا ہے تو ہر کلو میٹر پہ سو روپے لگتے ہیں اچھا اچھا جی جی ہمارے یہاں بکرے کا بھی ملتا ہے بچے کا بھی ملتا ہے اور بڑے کا بھی ملتا ہے جی جی یہ بھی ملتی ہیں پر اس کو اس کو اگر جب آپ کو وہ چاہیے ہوں تو آپ کو ہمیں ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے جی جس سے آپ بے فکر رہیے ہماری جو دکان ہے وہ ہمارے دادا کے زمانے کی ہے اور ہمارے یہاں بہت پرانی دکان ہے اور ہماری دکان بہت مشہور ہے ہمارے یہاں تازہ روز گوشت آتا ہے روز ختم ہو جاتا ہے اللہ کے شکر سے جی جی اور ہماری ایک دکان نہیں نہیں آپ بےفکر رہیے آپ کو کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا ہماری ایک اور دکان بھی ہے بلی ماران میں اگر وہاں آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے ہو تو آپ ان کو بھی بتائیے گا ہماری دکان کے بارے میں وہاں بھی دو تین کلو دو کلو میٹر تک ڈلیوری فری ہے باقی کہ وہاں پر بھی سو روپے چارجیز لگتے ہیں پر کلو میٹر پر جی جی آپ بے فکر جی جی آپ بے فکر رہیے ہمارے یہاں تازہ میٹ ملے گا آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا چلیے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ